सो हिस्टॉरिकल म्हळ्यार जी केदारनाथ वयतलो हिस्टॉरिकल म्हळ्यार ताका खूब म्हत्व आसा त्या तिंगा हायक करप एक व्हडली गजाल कारण तांगा ल्हान ल्हानच्या परस जे व्हड जाणटे आसात ते सुद्दा चलत वता आनी एक जे ल्हान जाणटे जेंचेकडेन सरळ चलपाक जायना तीं इतल्या व्हडलो इतल्या व्हडली दोंगुल्ली चडटा आनी तेंका पळोवन एक वेगळीशी प्रेरणा मेळटा आनी एक दिसता की तीं करपाक शकतात जाल्यार आपूण कित्याक करपाक शकना आनी मैन म्हटल्यार इतलीं इतलीं दोंगुल्लीं इतलीं सारकीं स्टीफ अशीं आसून सुद्दां जाणटेलीं चडप आनी एक तो देवाचो भावार्थ घेवन चडप एक तेका एक वेगळीशीच एक तेका एक वळख कशी दिता आनी तेचे इतिहास इतलो जुनो आसा आनी त्या कारणान एक सारको मनांतसून सुद्दा एक बरी गजाल कशी की आपूण त्या जाग्याचेर पावप एक खूब जाणांची एक ड्रीम कशी आसता